औ हेल' आब' आंङो थारमानि नै क'कराझाराव आं गोदान दा टाउनाव बे माबा कलेजाव हाबोनालाय गोदानसो आङो बे ओरै चक्रसिलायाव बेरायहैनो नागेरदोंमोन नालाय आमफ्राय बेयावसो मारै मारै बे थांनायफ्रा बोरै बोरै थांङो बेखौसो गारिफोर थांना थाङा होननानै सोंहरनो फन हरदोंमोन आं ओं औ औ औ औ औ औ औ बेखौनो सोंहरनो होननानै कल हरदोंमोन आरो आङो बेफोराव माबा माबिफोर बिदिनो जिब जुनाद एनिमिल्सफोर दंबाय बायो नामा गिथावथावफोर

मानि गिनाङा ना होनबाथ' बांद्राय जेन'बा जेबो खालामलाबाया

औ ए औ औ गिनांगौ एसे औ औ औ औ जायगाखौ एसे औ औ औ जायगाखौ एसे मोजां होननायखाय जों लोगोफोर गोजा जों ज' बेरायहैनो नागेरदोंमोन आरो दा बावैनो जों थांगोना बिदिनो बुरजा जालांगोन दां बिसज'नसो जालांगोन आरो कलेजनिफ्राय ज'नो बेरायहैनो पिकनिक जाहैनो नागेरदों आरो बेखौनो मोरै मोरै होननानै नोंस्रा खाथिबो जायो नालाय गारि गराफोर जेबो नंखायाना होनबालाय थांजाखायोबालाय औ दखानफोरबो थानाय जाबाय दे आब' बेखौनो सोंहरनाय जादों आरो दे संफोर थांबाफोर लोगोमोनसिगोन बे आब' होनबालाय औ दे औ दे